आङो जुनारखौ फिसिनो मोजां मोनो मोन्नाया मोसौ बोरमा हांसो दाउ बिदिखौ फिसिनो मोजां मोनो आरो आङो मोसौखौथ' जा मोजां मोनो आं बेफोरखौ लानानैनो मोसौ बोरमा दाउफोरखौ लानानैनो बेफोरजोंनो गान्नाय जोमनाय बाइयो फिसाफोरनो न'खराव गान्नाय जोमनाय बायनानै होयो मोसौ बोरमा फोरजोंनो बोरमाफ्रा बेमार जाबा जुब्रा जुब्रा साइस थाखायो मोसौफ्राबो बेमार जानायखौ सिनायखायो मारैबा मा जुब्रा जुब्रा साइस थाखायो मोसौफ्राबो बोरमायाथ' सान्दुंबो सयज' हाया अखा बांद्रायबाबो सयज' हाया सान्दुं बांद्रायबाबो सयज' हाया बोरमाया बोरमाखौबो बेमार जाबा सिनायो आरोखि सिनायनाया बेबो जुब्रा जुब्रा गाबलुबाय थायो बोरमायाबो बोरमाफोरखौ आं फिसिनो मोजां मोनो मोन्नाया बोरमा मोसौ अमा अमायाथ' बेमार जाबा जुब्रा जुब्रा थाखायो अमाया आदारबो जाया माबो जाया जायो बेमार जाबाथाय अमाया अमाफोरखौ फानबालाय अमाफोरखौ फिसा जाहोनानै फानबालाय गोबां मुलाम्फा आरो बेफोरजोंनो गान्नाय जोमनाय मोनगानो जाग्रा मुवा बेसाद मोनगानो